हैलो मिस्तरी जी केह् हाल ऐ ओह् यार कुसलै आना तूं कम्म उप्पर कम्म उप्पर निं पुज्जा तूं ओह् चंगा मिस्तरी ऐ तूं मोटरसैकल उप्पर जन्ना होन्ना ते तां बी टैमां दा निं पुज्जेआ ते फायदा केह् होआ ओह् किन्ना किन्ना मसाला बनाना ऐ डेढ़ दा ठीक ऐ ठीक ऐ चल ठीक ऐ ठीक ऐ आई जा आई जा तौले आई जा